बर्तन धोबैके प्रक्रिआ जे होइत छै एहिके लेल जे छै से डिटर्जेंट मतलब साबुनके यूज कयल जाइत छै जे साबुन कास्टिक सोडा रहैत छै ताहिके बाद ओहिमे किछु मात्रामे जे छै से निम्बू नेबो जेकरा लोक कहैत छै तऽ नेबो नेबोके जे छै से गुण होइत छै जे ओहिमे जे छै से जेना तेल बर्तनमे लागल रहत तेकरा साफ करैमे बहुत जे छै से उपयोग कयल जाइत छै तऽ बर्तन धोबामे तेल के हटबैके लेल जे छै निंबू नेबोके प्रयोग कयल जाइत छै तऽ ओकर प्रक्रिआ छै जे ब्रश लऽ कऽ ओकरा साफ करैत छै आओर ओकरा जे छै से रगड़ि रगड़िके जेना आइ काल्हिके बजारमे स्क्रबर सेहो अबैत छै स्क्रबरके यूज केलहुँ आओर ओहि से साफ केलहुँ